اکثر نوجوان بہتر مواقع کی تلاش میں قریبی بڑے شہروں یا صنعتی مراکز کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں دیہاتوں کے تناظر میں دیہاتوں کے نوجوان عموماً بڑے شہروں جیسے کراچی لاہور اسلام آباد یا فیصل آباد کی طرف نقل مکانی کرتے ہے یہ شہر روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرتے ہیں عام نوکریاں ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد جیسے شہروں میں نوجوان اکثر ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کنسلٹکشن بڑے شہروں میں تعمیرات منصوبے ہمیشہ جاری رہتے ہیں اور نوجوان مزدور یا ہنر مند کاریگری کے طور پر کام کرتے ہیں پرچون کاروبار بہت سے نوجوان بڑے شہروں میں دکانیں کھول لیتے ہیں یا کسی دکان میں ملازمت کرتے ہیں بھارت کے دیہاتی کے تناظر میں بھارت کے دیہاتی سے نوجوان دہلی ممبئی بنگلور چنئی اور حیدرآباد جیسے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں